टॅक्नोलॉजी हय ऑफकोर्स आसू ते कित्याकू आतां टॅक्नोलॉजी इज द नॅक्स्ट टॅक्नोलॉजी म्हणटाते तुगेलें हें नॅक्स्ट हें तुगेलो बीग थींग पयले आसलो तुगेलें इंडस्ट्री टायमार तं जॉब घे इंडस्ट्री वर्का बी वसपा ते तेदो आलो तुगेलें टॉप तेजेर आतां तूं कंप्युटर नको तूं फेल आतां वर्डांक आतां कंप्युटर इम्पोर्टंट कंप्युटर टॅक्नोलॉजी सारकी इम्पोटंट आतां गोरजेची सारकी वस्त ती ना तूं सांडोलो तूं वर्डांत आनी सगल्या भुरग्यां आसंकूच जाय हांव कूद म्हणुटा हांव धाकलो आसता तेदोसून म्हाका कॉलेज स्कुला टायमार म्हाका आलो जाल्यार हांव शुवर आसता आसलो पयलो त्या टॅक्नोलॉजी सारक इंपोर्टंट जालां आतां आतां वल्डान आत कॉंपिटीशनूय सारक वाडोलां आत टॅक्नोलॉजी नासतो जायना काम जायनाय काम करपा जाय तुका टॅक्नोलॉजी जाय तुका